हलो आ हा बाय गो आमगे मातशेंं न्हू हिंगा चो ते माए रोस्तो सारकें कोता कोता एश कोन माती हाडून उडोयल्या आन ती माती मातशा आमक काडपा जाय हिंगाची किद्या पावस येल जाल्यार ती मात सगली रोस्त्यार येतली आनी लोका सोगले एक्सिडेण जातोले हिंगा ओ हय हय हय तेम तें थिंगां तें रोस्त्या काम चोलतालें सो तेन्न ती माती काळ्या आनी सायडीन दवरल्ल्या ती मात सोगली मागीर रोस्त्यार येतली आनी मागीर लोका एक्सिडेण बा आतोले बा ताका लागून म्हाक माश्शें कंप्लेन करूं जाय आसली आनी दुसरें म्हुणजे हिंग सगलो कोचरो हाटाय हिंगां आमगे आमगे थिंग वॉल्त आ त्या वॉल्तार उडोयताय तें एक कंप्लेन करूं जायें गार्बेज हय हय हय आ

हय हय ना आनी एक प्रॉब्लम म्हुन्चे किदें जालां जाण टी माती थिंग बोसलो थिंगां थिंग फोंड पोळ्याय इल्लीशी माती गान तें बोरें कोन लॅवल कोरपा जायें तें ताका सांगपा जाय नाल्या हाल सकाळ ते माती आनी भितो वोसोन तें आनी एक्सिडण जातले हिंगां म्हळ्या मोटोर बी भितो वयतली एशी भाशेन तें बोरें कोन तेम तें कोरपा जाय आसलें तें तेम सांगपा जायें कॉण्ट्रॅक्टरान बीन वय हय आनी आ हा आ हा हा हा कोळें हय आनी तीं मातशें लायटी लायटीचे लायटीचे एश कोन झाड येयल्याय तीं माश्शें म्हाका मातशें म्हा तीं मातशें तेम मारपा जाय आल्ही किद्या हाल सकाळीं भायर बीन पोळ जाल्या ते हाने पोळ जाल्या मागीर लायटी वायर पोटोली हय पा पावसा पावसा पयली तें करपा तें एक जालें दुसरें म्हुणचे तेम सोगले ते हातोर काम कोत्ता आसतो हातोर काळ्याय आनी ते फोडयान घातल्याय म्हुणट ते फ तेय फातोरूय काडपा जाये आ हा आ हा आ हा हा हा हा आ हा हा हा आमचें हिंग आमचें हिंग केंपे के केंप्यां आवेडे पडटा आवेडे

आनी ती मातशें ती मातशें माती मेन म्हूट ती माती पास येयल जाल्या सामकें यें आतोलें हय ताका लागून ताका लागून मातशें तांकं मातशें सांग तांकं मातशें कंप्लेन दी ताका आनी ओके थँक्यू थँक्यू